باغ لگانا میرا پسندیدہ عمل ہے اور مجھے باغات سے اور پیڑ پودوں سے کافی دلچسپی ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں پیڑ پودوں کے ساتھ رہتا ہوں مجھے ہر ایک کو باغ لگانے میں مدد کرنا اچھا لگتا ہے باغ لگانا ایک اچھا عمل ہے ایک بار میں نے اپنے ایک دوست کے آم کے باغ لگانے میں بہت مدد کی تھی جب اس نے فیصلہ لیا کہ وہ باغ لگانا چاہتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور ہم دونوں نے مل کر پلاننگ کی اور خوب اچھی طرح اس باغ کو ہر اعتبار سے سجایا اس کی کھدائی اور جوتائی کی اور پھر پودوں کا انتظام کر کے اس میں سارے پودوں کو لگایا اور اس کی سینچائی کی